जोंनि न'खराव गासैबो गार्डेन गायनो मोजां मोनो जोंनि बिमा बिफा फिसाजो फिसाज्ला गासैबो गार्डेन गायनो मोजां मोनो जों फुलबो गाय फुल गायो आबाद खालामो गय गायो खान्थाल थाइजौ खुमब्रा बिफां जोगोनार बिफां खांख्रिखला बिफां आरोबाव फुल बिफां जों गायनो मोजां मोनो सोरगिदिङावबो जों फुल गायो आबाद मावो आबाद गायो थाइजौ खान्थाल जों गायो मालायनिफ्रायबो जों लाबोनानै गायफैयो मालायनावबो जों लायो आरो बिसोरबो जोंनो हरो बिसोरनि हरनायखौबो जों न'आव लाबोनानै गायफैयो फिसाजोफोराबो लायो लायनानै गायफैयो बिबार दालाय फुल दालाय आरोबाव जोङो न'आव गायनानै बाहेरायावबो जोङो लायनानै आरो गायफैबावो न'खरनि गासैबो सुबुङानो गार्डेन गायनो मोजां मोनो गय खान्थाल थाइजौ जों गायो थालिर बिफां गायो जोङो जोगोनार बिफां खुमब्रा बिफां खांख्रिखला बिफां तिता केर'ला बिफां गायो न'नि गासैबो सुबुङानो बिफां गायनाय गार्डेन बानायनाय बिबार गायनाय न'खौ साजायनाय जोङो बेजोंनो थायो मोजां मोनो